तो सर हम बात कर रहे हैं फूल और पौधे की फूल जो होते ऐसे भी होते हैं जो भगवान पे चढ़ाए भी जाते है और कई फूलों यानि जो अपना गुलाब का फूल होता है वह अपन भगवान जी पे चला सकते हें और कई फूल ऐसे होते हैं जो भगवान जी जैसे अपना अकौआ क्या बोलते हैं वो जो फूल होता है वो भोले जी पे चलाया जाता है धतूरा हो गया ये भोले जी पे चलाया जाता है ज़्यादातर और पेड़ जो होते हे पेड़ ऐसे भी होते हैं जो अपन अपनी यूज में भी आ सकते जो अपने को भी सहायता दे सके जैसे जाम हो गया जामुन हो गया तो ये पेड़ लगाएंगे तो जाम भी हमको मिलेंगे जामुन भी जैसे हमारा भी फायदा होगा और कुछ पेड़ ऐसे रहते है अपन पीपल का पेड़ लगाते हो तो पीपल का पेड़ जो होता है वो ज़्यादातर पूजा पूजा के लिए यूज होता है पीपल के पेड़ में भी भगवान का निवास होता है तो पीपल के पेड़ जो होता है उसको लगाया जाता है बरगद का पेड़ होता है उसको भी लगा सकते है पीपल और बरगद के पेड़ कि पूजा होती है ज़्यादातर इसलिए पीपल और बरगद के पेड़ को लगाया जाता है और अपनी फूल होते फूल तो भगवान जी पे चढ़ाने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते है अपन अपने आप बगीचे में लगा सकते गमले में लगा सकते और छत पे भी रख सकते और जो पेड़ पौधे होते है जैसे खाली जगह होती है अपना बगीचा टाइप का तो बगीचा में अपन पेड़ पौधे कई पेड़ लगा सकते कई पौधे लगा सकते जैसे जाम हो गया जामुन हो गया ये पीपल हो गया बरगद हो गया है कई पेड़ है जो लगा सकते और अपनी ये गुलाब गुलाब कि कलम होती है व्हाइट गुलाब की कलम होती है रैड गुलाब कि कलम होती है पिंक गुलाब कि कलम होती है ऐसे कई फूल होते है अपने धतूरे के जो फूल होते है फल होता है वो तो जो शिव जी पे चढ़ाए जाते एक प्रकार से आप सभी ने देखा होगा अभी प्रदीप मिश्रा जी जो भागवत करा रहे तो उनके अनुसार बहुत से लोग बेलपत्री और धतूरा जो है वो भगवान जी पे चला ही रहे है अभी यही चल रहा है अभी